आं ना हमना मोजां मोनो दे जोंनिया ओरैनो माथावरि दंग' होन्नाय दं आरो बेयाव ना हमो ओमफ्राय जों ओरै इन्टारेस्ट नांखायो ना हमनो माने ओरैबायदि ना फैयो जोंनियाव फिथिख्रि ना बे बोथिया ना सेंना गोरि ना बिदि फैयो आरो जों माने ओरैबायदि दै गिदिरखौनो थेनानै सारो ओरैबादि इन्टारेस्ट नाङो सान्दुं अखाजों फाथ्था मोना माने मालाबा सान्दुंजोंनो सानसे थानानै ना हमो जोङो ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङो आं माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांखायो माने ना फिथिख्रि ओरैबायदि सारो जोङो बान्दो बान्दो इसिबां दै गिदिरबाबो थेनानै सारो जोङो सासेल' नङा सानै साथाम ओरै इन्टारेस्ट हमो जोङो मानो होनबा ना हमनानै मोजां मोनखायो नालाय सान्दुं अखा मिथिया बारहखा अबेथिं फैदों बेखौ मिथिया जोङो माने ना हमनानै ओरैबायदि मोजां मोनो सान्दुं अखा दै गांनाय मिथिया उखैनाय मिथिया जों ओरैबायदि ना हमो जोंनि माने मा होनो दैलां समावसो नाखौ बांसिन हमो नालाय आमफ्राय मेसेङाव ओरैनो दैसाफोराव दांग्रोमो हमो आरो बिलो बिलो बायदियाव बेयावथ' आं हमनो रोंखाया माने लोगोफोर हमनायजोंनो इन्टारेस्टजोंनो हमफायो ओरैबायदि इन्टारेस्ट जायो माने ना हमनायाव माने जोंनियाव बामि ना बिदि गिदिर गिदिर ना मोनो आरो हमनो रोंनायफ्रा माने आंबो हमनो रोङाब्लाबो हमफायो ओरैबायदि इन्टारेस्ट सान्दुं सान्दुं अखा मिथिया बारा अबेथिं फैदों सान्दुं अखा अबेथिं फैदों जों माने इन्टारेस्ट खालामना हमखायो आरो माने जो इन्टारेस्टजोंनो हमफायो मानसिफोरजों जोंनिया आरो बिदिनो बिदिनो माय गायखांना बायदिसिना खामखांनानै ना हमो बिलो बायदियाव माबानानै दैसायाव हमो ओरैबायदि ना फैयो जोंनिआव मानो होनबा बुंनाङा आरो ओरैबायदि मोजां मोनखायो ना सारनो सान्दुङा अबेथिं फैदों गांनाय उखैनाय मिथिया उथिसिं सिं सालांदों मादों मिथिया आरो ना हमनायाव ओरैबायदि मोजां मोनखायो माने जानोथ' जानो मोजां मोनखायोनो ओरैबायदि बिलो दांग्रोमो ना हमनो बान्दो थेनायाव ओरैबायदि थेनांगौ जोंनिया गेदेर गेदेर थेनांगौ गोजौ गोजौ थेनानै सारो जोङो दै गिदिर गिदिरखौ ओरै सिं सायो दै गांनायाव उखैनाय मिथिया बिदिनो सारनानै जायो जोङो ना हमनोथ' मोजां मोनो मालाबा हमखांनानै जाखांनानै लोंमजायो सिं सायो थेवब्लाबो गारा जों सान्दुं अखा मिथियालासि ना हमनो दाबो हमबाय थायो दा हमनानै जागासिनो जोङो मानो होनबा दै गेदेरबाबो हमो नालाय जोङो बिलो दैमा बिलोआव थब्ल'हैयो बान्दोआवबो हमो बान्दो थेनानै ओरैबायदि सारनानै ना फिथिख्रि मोनबा माने बांद्राय खुसि जायो आं माने जोंनिया ना नुबाथाय दै राननोसै साननोसै ससेआव ओरैबायदि मोजां मोनोना ना नुस्रोबा ओरैबायदि मेंनाय गैया मेंनायखौ बावगारनानैबाबो जोङो नाखो हमनायखौ गारा आरो माने अबेथिं उखैदों अबेथिं मोदोम सालांदों बेखौ मिथिया जोङो माने ना हमनो होनबाथाय ओरैबायदि मोजां मोनो जों